हा सर मां हिकु टेबलेट ऑडर कई आहे ऑनलाइन ऐं उनजी मां डिलीवरी डेट चैक करण थी चाहियां त प्लीज़ मूंखे ॿुधायो त हीअ टेबलेट मूंखे कॾहिं मिलंदी ऐं जेका डेट हिन में लिखियल आहे मां उहा चैक करणु थी चाहियां कि मूंखे कॾहिं मिलंदी उहा मुंहिंजे एड्रेस ते